आमचे वाठारांत सरपंच म्हणल्यार जेम डिसोजा आनी होय हांव उलयलां ताजे कडेन तो उलोवपाक तसो बरो आसा पूण मातशें करता तो कामा बी तशें करता लोकाली कांय ना ताज्या बद्दल